हेलो नमस्कार हमरा ई जानैके अछि जे अहाँकेँ समस्तीपुरमे कोन कोन पर्व मनाएल जाइत छै भैआ भैआ दूज केना मनबैत छियै हमरा कनी बिस्तारमे बतेबै भैआदूज केना मनबैत छियै तनी हमरा बिस्तारमे बतेबै ओह आ छठि पूजा केना मनबैत छी इहो कनी विस्तारमे बता दिअ